जी बोलिए जी हाँ जी बोलिए क्या हुआ अरे अभी तो आपकी अभी तो दिवाली का त्योहार आया था अभी दस दिन की छुट्टी मिली है अभी आप फिर से छुट्टी की बोल रहे हो वैसे भी आपका बच्चा कमजोर है देखो आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है क्योंकि अभी दिवाल दीपावली की दस दिन की छुट्टी मिली है आपको आपके बच्चे को और फिर आप देखो बच्चे हैं कमज़ोर हो जाते हैं नहीं पढ़ते तो रीवीजन नहीं मिलता तो उनको कमज़ोर हो जाते हैं वैसे ठीक चार दिन नहीं तो दो एक दिन कम करवा लो देखो आपके बच्चे का सवाल है हाँ हाँ हाँ जी वो मेरे को मिल गया था देखो अभी हम देखते हैं अभी हम देखते हैं और आपको बताते हैं अनुमति देते हैं हाँ पर देखो आप कोशिश करो कि आप जल्द से जल्द वहाँ से आ जाएँ क्योंकि आपके बच्चे की भविष्य का सवाल है काफी दिन हो गए दीपावली की भी छुट्टी मिल गई काफी ज़्यादा अब जल्दी आने का प्रयास करें ठीक है मैं आपके मैं आपको मैं आपके आवेदन पर अभी अनुमति दे देता हूँ ठीक है ओके ओके धन्यवाद